जोंनि गामियारि सुबुंफोरा आयेनारि मावमिनफोराव मोननाय जेंनाफोरा गोबाङैनो दङ जिहेतु गामियारि ओनोलाव रायजो जाग्रा सुबुंफोरा बांसिनानो आबादारि लेखा फरायनो मोनफुङै रोखोमनि सुबुंफोरा बांसिनै दङ जायफोरहा आयेननि सोमोन्दै जेबो गियानानो गैयाखौ बुंनो हायो गामियारि एबा समाजाव जेफोर खान्थिफोर नियम नितिफोर समाजनि खान्थियाव थाखानाय बे नियम खान्थिजों सोलिबोग्रा सिदा सादा सुबुंफोर बिसोरो भारतारि आयेनफोराव मा मा धाराफोर दङ मा मा गाज्रि हाबा मावोब्ला मा रोखोम साजा मोनो मा मा दन्द'फोर सैनांगौ जायो बेफोरखौ मोजां रोखोमै मिथिजोबफुङा बेनो जाहैबाय सोलोंथाय गाहाम गैयै एबा गोजौ थाखोनि सोलोंथाय गैयिनि जाउनाव बे जेंनाफोरखौ सैनो गोनां जायो माबा मोनसे हथाद गिदिद गामियाव खैफोद जालांदोंब्ला जोङो खाथिनि थानाफोराव फैनानै एप्लिकेसनफोर लिरफैनानै होफेरनो लेखा गोरों सुबुं नागिरनायावनो सम थाङो जायनि जाउनाव हयथ' थि समाव थि बिजिरनायखौ मोननो हायै जायो आयेन होननानै बुङोब्लानो एबा कर्ट कासारियाव थांनांगौ जाब्लानो जोंनि गामियारि सुबुंफोरा सोमखेयो एबा गिनां गिनानैनो आगान सुरनो हायै जायो बिसोरनि गोसोआव गोबां सोंलु थायो एबा सिखारो बिसोरो सोरखो बुंनानै सोरनि सेराव थांनानै मा आरज गाबनो बेनिनो लामा मोनै जायो दा गामियारि सुबुंफोरा आयेनारिखौ एबा आयेनारि मावमिनफोरखौ जेंना गैयै मावमिनफोर मोननो गिबियावनो बयबो फरायनांगोन फरायसालियाव गानांगोन गोजौ थाखोनि सोलोंथाय लानांगोन नङाब्ला आयेनारि जेंनाफोरा जेब्लाबो नुजाबाय थागोन आरो जोबनो थानाय नङा